हाँ मैं अपनी तस्वीर शोशल मीडिया पर पोश्ट करता हूँ वह इसलिए करता हूँ कि कई मेरे दोस्त लोग वे तस्वीरों को देखें कि कितनी प्यारी झील पहाड़ियाँ हैं और कितनी हरियाली है और वाट्सअप पर भी वे लोग को लोगों को मैं फोटू पहुँचाता हूँ वे देखकर भी प्रशंसा करते हैं कि यह कहाँ की फ़ोटू है और कहाँ का गार्डन है कहाँ की पहाड़ी या झील हैं इस प्रकार से कई नदियों की फोटू मैं डालता हूँ और अपनी तस्वीर दोस्तों को पोश्ट करने से दोस्त भी वह जगह पर जाते हैं सोसल मीडिया पर पोश्ट करते हैं और फ़ोटू इतनी तस्वीरें हैं कि मैं क्या कहे सकता हूँ और जगह की तो तारीफ करो तो उतना ही कम है जैसे पचमढ़ी हुई मड़ई हुई और अपने राजधानी भोपाल जैसी कई जगह पार्क हैं जिसमें पार्क में भी कई जानवर चिड़ियाघर और मढ़ई में टी रिसोर्ट ऐसे कई जगह की फ़ोटू सोशल मीडिया पर पोश्ट करता हूँ